ہاں جی میڈم ہاں جی دیکھیے وہ ڈیزائن مجھے جو ہے کوئی خاص نہیں لگا کیونکہ ہمارے ڈیزائن اور ہیں آپ کے ڈیزائن اور ہیں تو آپ اس کو جو ہے خود لے کر آئیے اس کو اس کے بارے میں ہم فیس ٹو فیس بات کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ آپ نے بھیج دیا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہم ہمارے ڈیزائن سے الگ ہیں وہ ڈیزائن ہاں ہاں جو ہاں نہیں آپ دیکھیے آپ ابھی جو ہے آپ زبانی بات کر رہی ہیں جب تک آپ اب ڈیزائن لے کے دوکان پہ نہیں آئیں گی ہمارے پاس ہم کیسے سٹسفائی ہوں گے آپ کی آپ کی بات سے تو ہم سٹسفائی نہیں ہو سکتے نا جب تک ہم آپ ڈیزائن آپ کے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم سٹسفائی کیسے ہوں گے آپ ڈیزائن لے کر آئیے اس کے بارے میں ہم بیٹھ کے بات کریں گے پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا بس دیکھیے ایسا ہے جس دن میں دوکان پہ میں ہوں گا اویلبل ہوں گا دوکان پہ تو میں آپ کو فون کر دوں گا آپ اسی دن آپ آ جائیے دوکان ڈیزائن اپنے سارے ڈیزائن لے کے تو پھر میں اس میں میں چوز کر دوں گا اور اور اور دوسری بات یہ ہے اگر مجھے آپ کے ڈیزائن پسند نہیں آئیں گے تو میں آپ کو اپنے ڈیزائن دوں گا آپ اس کے بارے میں مجھے بنا کے دیجیے میں ہاں

ہاں ہاں نہیں صحیح چلیے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے جس دن میں دوکان پہ اویلبل ہوں گا تو میں آپ کو کال کر دوں گا آپ اسی دن آ جائیے پھر میں پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے ٹھیک ہے میڈم

تھینک یو تھینک